हॅलो देवानंद हांव रिमा च्यारी उलयतां सावयवेरेंच्यान म्हाका काणकोण वचपाक जाय आसलें हांव तिनांक आमोणकर फिटनॅस आसा थंय येवन रावतां तुमी तीन म्हटल्यार मातशे बेगीन पावात कारण म्हाका चार म्हटल्यार थंय पावपाक जाय अर्जेंट एक मिटींग आसा आनी म्हज्या बरोबर मातशें तुमकां एक वर रावचें पडटलें सो तुमी रिटन घेवन म्हाका येवपाक थंयच्यान कितले चार्जीस घेतले